हलो जय झूलेलाल तव्हां राजा रानी रिसोट जी तरफ़ सां ॻाल्हायो था हा त मूंखे रिसोट जी इंक्वायरी कराइणी हुई मतलबु रूम्स अने होटल वग़ैरह जी एक्चुल में असांजे घर में प्रोग्राम आहे मे शादीयुनि जो त उते किअं रहंदो सभु मूंखे ॿिनि ॾींहंनि जे लाइ खपंदो अने छा अने अगरि जे असांखे अने शादीअ ते कोई फ़ंक्शन करणो हुजे त उनजे लाइ जॻह मिली सघंदी असांखे अच्छा ठीकु आहे त पोइ मां हिक वारी अची करे ॾिसी करे चेक करे करे पोइ तव्हांखे कंफ़म करे छॾदीमांव अच्छा ठीकु आहे त तव्हां मोकिले छॾियोसि मां हिकु वखत पसनली हुते अची करे ॾिसी वेंदसि त मां कंफ़ॉमेशन ॾिंदीसांव ओके जय झूलेलाल